बेगूसराय में बेशी खेती का कारण किसी के लाके कारण होता है मकई मकई बेशी उपजाऊ होता है कम पानी लगता है मेहनत भी कम लगता है खाद पानी देता है सब कुछ होता है फिर भी गेहूँ भी बुनते हैं तो गेहूँ भी फस फसल बहुत बढ़ियाँ होता है बेगूसराय में सब कुछ होता है बढ़ियाँ रैंचा भी होता है बढ़ियाँ सब कुछ पानी भी फसल रैंचा में पानी कम पड़ता है सब कुछ फसल बढ़ियाँ होता है सब कुछ होना चाहिए बढ़ियाँ और इतना बढ़ियाँ होना चाहिए मकई भी उपजाऊ है बेगूसराय में सब कुछ बढ़ियाँ होता है गेहूँ मकई रैंचा ये सब बहुत बढ़ियाँ होता है केराउ भी बढ़ियाँ होता है सब कुछ हो रहा है बढ़ियाँ और पशुपालन भी बढ़ियाँ है दूध दही का कमी नहीं है एक एक घर में दस दस गो पन्द्रह पन्द्रह गो माल रहता है सब कुछ मेहनती से होता है काम बहुत बड़ा भीड़ है बिना मेहनत से कोई नहीं कुछ उगता है बेगूसराय में सब कुछ पालन बढ़ियाँ है और सब कुछ करना चाहिए नहीं तो कहाँ से होगा महंगाई के युग में इतना बड़ा काम होना चाहिए खेती पथारी सब कुछ होना चाहिए मकई सबसे ज़्यादे उपजता है गेहूँ भी उपजता है सबसे ज़्यादे तो बाहर सेलिंग भी होता है बेगूसराय से बाहर जाते हैं इतना बड़ा सब कुछ होता है रैंची भी सब कुछ होता है करना चाहिए मेहनती है यहाँ पर सब कुछ है बढ़ियाँ करते हैं खेती छोटा भी अगर खेत है तो लोग मकई लगा देते हैं और एक पानी दो पानी लगाकर दे देते हैं मकई हो जाता है मेहनती करना पड़ता है सब कुछ होना चाहिए बढ़ियाँ और क्या चाहिए किसान लोग छोट मोट है छोटे से पूंजी लगाता है सब कुछ बड़ा होता है ऐसा होता है सब कुछ करना चाहिए मेहनत का फल बहुत मीठा होता है ठीक है सब कुछ होना चाहिए